बांगड्याची कडी मुगा गाटी तांबडी भाजी बटाट्याची भाजी निरफणसाची कापां सुंगटाची कडी माणक्याची कडी तोश्यांची खीर दुदयाची भाजी पालक भाजी मुळ्या भाजी सांगाची भाजी मागीर कुल्ल्यांची कडी शेवट्यांची कडी उकडलेले मोदक मागीर तळलेले मोदक बेसन लाडू मुगाची उसळ शेवयाची खीर मागीर गालम्याचे सुके गालम्याचे मागीर चिकन चिली मसाला अळमी खतखते मागीर बटाट फोम गोड फो काजू कापां नाल्लाची कापां नाशण्याचें लाडू धवी भाजी मागीर मसुराचो रोस मागीर वालाची भाजी इस्वन फ्राय मागीर चण्याचो रोस अरसाण्याचो रोस लेप्यांची कडी तिसऱ्यांचे सुकें दुदांतले फोव मागीर सान्नां चकरी गोड खाजें दोदल बीबिकॉन आंबाड्याची चटणी मागीर सोलकडी मागीर सासाव मागीर कितें ना तुळश्याची भाकरी मागीर तिजाण मागीर वेज पुलाव मागीर छोले सुकें सुकें सुकें बाजलेलेंची कडी मागीर आमट टिकट मागीर उकडलेली कडंगां मागी इस्वण भाजलेलो शेवट्यांची कडी मागीर बुराटे कडी मागीर सांगटांची कडी बांगड्यांचे रेशाद माणक्यांची चिली माणकी भाजलेली दाल्लाचीं कापां माणक्यांची भरले भरलेले पिठ्याचें लाडू मागीर पातोळ्यो मागीर फणसाची भाकरी मागीर तोश्याची बाकरी मागीर नेवऱ्यो रव्याच्यो नेवऱ्यो पिठ्याच्यो नेवऱ्यो मागीर पुरणपोळी मागीर फणसाची साठां आंब्याची साठां मागीर आंब्याची सोलां आनी कितें आमाड्याची चटणी सोलकडी मागीर दाळ मुगा मुगा घाटी मुगाची उसळ चण्याची उसळ अळमी कणगां उकडलेली पापलेट भाजलेले मोतयाळीची कडी गा सुको गालम्याची कडी दुदयेची भाजी आनी कितें खतखते तेंडल्याची भाजी चण्याचो रोस मुगाचो रोस अळसाण्याचो रोस बटाट्याची भाजी टमाटाची भाजी गड्ड्याची भाजी चिकन चिली मटन तांतयांची भुरजी ओमलेट कडी तांतयांची कडी मागीर शेपूची भाजी मेथीची भाजी शिवग्याची भाजी मस्काची भाजी मागीर सुकें तिसऱ्याचें मोरी मागीर आमट टीक मोरी मागीर सांगटां सांगटांची कडी लेप लेप्याची कडी परस लेपे फ्रा भाजलेले माणक्याची कडी माणकी चिली माणक्याची चिली माणक्यो भाजलेल्यो माणक्यो भरलेल्यो माणक्यो मसाल्याच्यो चणकाची कडी कुल्ल्यांचे सुकें कुल्ल्यो भाजलेल्यो तिसऱ्यांचे सुकें वांयगी वांयगी भरलेली तेंडल्याची भाजी वांयगी भाजलेली दुदी दुदी भाजी खतखते ती जाण शोले मागीर पुलाव मागीर सासव आंबाड्यांचे सासव